جی ہاں دیہی کمیٹیوں کے نوجوانوں نے حالیہ برسوں میں روایتی رقص کی شکلوں میں زیادہ دلچسپی لی ہے اس کی کئی وجہ ہے سب سے پہلی وجہ یہی ہے کہ ان کی پہچان اور اہمیت میں اضافہ ہوتا ہے نوجوان اپنی روایت اور رسم کو زندہ کرنے کے لیے رقص کا سہارا لیتے ہیں روایتی رقص اب صرف تفریح نہیں ہے بلکہ ثقافتی ورثہ بن چکی ہے دیہی علاقوں میں ثقافتی میلہ اور تقریبات میں شرکت بڑھ گئی ہے اسکول کالج میں سب میں اب یہ رقص ہوتے ہیں ان موقع پر نوجوان رقص کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کو مظاہرہ کرتے ہیں تعلیمی اداروں اور این جی این جیو اوز نے بھی رقص کی تربیت کے پروگرام شروع کیے ہیں یہ نوجوان کے لیے یہ نوجو یہ نوجوان کے لیے بہت ہی اہمیت ہے وہ اپنی پہچان بڑھاتے ہیں یہ نوجوان کے لیے اظہار کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت صحت بھی بنی رہتی ہے دیہی کمیٹیوں میں اب رقص صرف عورتوں تک ہی نہیں ہیں اس میں اب نوجوان مرد بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے ہیں اس دلچسپی کی وجہ سے پرفارمنس کا بہت بہتر ہو گیا ہے بہت بہت سارے لوگ اسے دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں